हैलो हांजी हांजी हांजी फोटोग्राफर बोल्ला दे आं अच्छा प्री वेडिंग शूट हांजी हांजी बोल्लो हां करी लैने आं कराई लैन आं प्री वैडिंग शूट दा बी कराई लै लोकेशन दस्सी उड़ना तुसेंगी चनाव दरेआ दी लोकेशन ठीक ऐ इत्थै थल्लै बड़ा सोह्ना व्यू ठंडी ठंडी हवा बी हैन कन्नै उत्थै उत्थै कन्नै उत्थै कन्नै सर व्यू बी शैल आई जाना अग्गेै पिच्छै पानी होना प्हाड़ बी शैल न पुल बी उत्थै शैल मतलब की ठीक होई जाना कम्म

कोई गल्ल नी आई जाने प्री वेडिंग

नजारा नजारा बड़ा स्हेई ऐ आं एह् अपना पुल पुल बने दा जेह्ड़ा अपना वर्ल्ड हाइएस्ट चनका आं चनका बड़े स्हेई स्हेई बूह्टे न द्रबड़ पिच्छले इयां बड़ी स्हेई जगह महाराज केह् गल्ल करा दे ओ तुस आं ड्रोन उड्डने आह्ला ओह् बी ऐ ओह् बी ऐ आं उं आं कोई गल्ल नेई तुस जियां आखगो मीं उआं कराई उड़गा कोई ज्यादा ज्यादा कोई गल्ल नेई उप्परां खिच्चोंग ज्यादा मैहंगा नी तुंदे तुस अपने बंदे ओ रियासी दे ओह् लोकल कोई गल्ल्ल नी में कराई उड़ोंग गल्ल तुंदी कोई गल्ल नी कोई गल्ल नी तुस र कोई गल्ल नी में कराई उड़ोंग कोई गल्ल नी ठीक